मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे पंहिंजनि अज़ीज़नि सां गॾिजण में हुन सां वई गुफ़्तगू करण में ॻाल्हियूं ॿोलियूं करण में घुमणु फ़िरण में असांजा पंहिंजा त्योहार मल्हाइण में हिन में ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे पंहिंजनि ॿारनि बचनि सां कॾहिं घुमणु फिरणु वञण में उन्हनि सां बि मज़ो ईंदो आहे असांजा बि मिटु माइट आहिनि सुञाणप आहिनि उहे असां वटि घुमणु अचनि त बि ख़ुशी थींदी आहे उन्हनि वटि असां वञूं घुमण त बि ख़ुशी थींदी आहे ऐं पंहिंजी क़ौम जे बारे में पंहिंजी सिंधियत जे बारे में ॼाणणु केरु ॼाणाईंदो आहे त तमामु ख़ुशी थींदी आहे सिंधी कलाम सिंधी भॼन ॿुधण में ॾाढी ख़ुशी ख़ुशी थींदी आहे ऐं समुझो वेपारी आहियूं असां त धंधो सुठो थींदो आहे त बि ख़ुशी थींदी आहे ऐं सरीर जो सुखु हुजे तबियत सही हुजे त बि ख़ुशी थींदी आहे ख़ुशीअ हर कंहिं शइ में थींदी आहे पर पाण माण्हू इंसान आहियूं त पोइ बेशुक्रु आहियूं केॾी महिल थींदो आहे पोइ ख़ुशी त हर कंहिं शइ मिलणु सभु में छा त सुठी रोटी घर हुजूं सुठी रोटी मिले त ख़ुशी थींदी आहे निंड सुठी अचे त बि ख़ुशी थींदी आहे आवक सुठी थिए त ब ख़ुशी थी थींदी आहे केॾे घुमणु फिरणु त वञू त बि ख़ुशी थींदी आहे नओं विहिकल वठू त बि ख़ुशी थींदी आहे भई मोटर कार वरितीसीं या स्कूटर वरितोसीं त बि ख़ुशी थींदी आहे ख़ुशी सभिनी खे थींदी आहे ख़ुशी कीअं किन खे मिलंदी आहे ख़ुशी पर अनुभव न करे सघंदा आहिनि भई कीअं ख़ुशी थींदी आहे हर कंहिं शइ में ख़ुशी त हूंदी आहे पर कंहिंखे उहा ख़ुशी वठण ईंदी आहे कंहिंखे न ईंदी आहे असां त हर का शइ में ख़ुशि रहंदा आहियूं मंदर में वञू भॻवान जो दर्शनु कयूं त बि ख़ुशि थियूं किथे भॼन ॿुधण वञू भॼन ॿुधु त बि ख़ुशि थियूं राति जो दोस्तनि सां कचेरी ते वेयूं त बि ख़ुशि थियूं हुन में सभिनी में ख़ुशी मिलंदी आहे